اردو بولنے والے طبقوں میں بدلتے ذوق اور جدید رجحانات کے باوجود روایتی موسیقی رقص اور فنون لطیفہ کو محفوظ رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ثقافتی ادارے آنلائٹ پلیٹفارمز اور ادبی و ثقافتی میلوں کے ذریعے نہ صرف ان روایات کو زندہ رکھا جا رہا ہے بلکہ نوجوان نسل کو بھی ان سے جوڑنے کی کاوش کی جا رہی ہے تاکہ اردو تہذیب کا جمالیاتی ورثہ باقی رہے